जी हमारे कुछ पसंदीदा गाने हैं वह हैं जैसे कि अर्जित सिंह जी के गाने हमें बहुत ही अच्छे लगतें हैं और जैसे नेहा कक्कड़ लता मंगेशकर और वो हमें उनकी गाने बहुत ही अच्छे लगतें हैं और हम यह गाना बहुत ही पसंद करते हैं उनकी जो गाने हैं वह मुझे बहुत ही सुनना अच्छा लगता है और हम यह गाना अपने जैसे मॉर्निंग वॉक में या फ़िर अपने घर में या फ़िर हम ब्लूटूत से शांत एरिया जब बगे बैठे होते हैं पार्क या बगीचे में तब हम इन्हें बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और यह गाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है